السّلام علیکم ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں جو ہمارے پاس تاریخی ریکارڈ موجود ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے بہت سے لوگوں کا کا کہنا تو یہ ہے کہ سب سے پرانی تہذیب اگر پائی جاتی ہے تو ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے اور ہندوستان کے اندر اور بھی اسٹیبلش ہسٹری کے اندر تو ایسا نہیں ملتا لیکن ہسٹری کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تو وہ آدم تھے تو آدم علیہ السلام کے تعلق سے ایسا آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سری لنکا کے اندر سب سے پہلا قدم رکھا اور سری لنکا کے اندر انسان کا جو وجود ہوا تو وہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ایک پیر پایا جاتا ہے وہاں پر کہ یہاں پر سری لنکا کے اندر آدم علیہ السلام آئے تو اس طرح ہندوستان کا وجود ہے ہندوستان جو ہے وہ ایسی تاریخی اور جغرافی حیثیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے انسان سے ہی یہاں کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے تمام دنیا کے لوگ اس کے بعد میں آتے ہیں اور پوری دنیا کا یہاں سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو اسٹیبلش ہسٹری کے اندر پورا واضح ہے کہ ہمارے سامنے اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے یہاں پر اور لوگ یہاں پر رہتے گئے دراواڑی لوگ بھی یہاں پر آئے وہاں سے تہذیب شروع ہوتی ہے اشوک یہاں پر ہیں بدھا یہاں پر ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک سویلائزیشن بنایا ہندوستان کے لیے ہندوستان کی تاریخ کی تو یہ ہندوستان کی ایسی مکس تاریخ ہے ایسی بڑی بڑی ہستیوں پر مشتمل ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اشوک بدھا جیسے لوگ بھی آئے ہیں انہوں نے اپنی حیثیت کو منوایا ہے اور بتایا ہے اس کے بعد پھر مغل امپائر شروع ہوتا ہے مغل لوگ بھی یہاں پر آئے مغل لوگوں نے بھی اتنا بڑا کارنامہ یہاں پر انجام دیا ہے ہندوستان کے اندر تو یہ بھی ایک ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن پہلو ہے انہوں نے تاج محل بنایا لال قلعہ لال قلعہ بنایا شاہ جہاں نے مسجد بنائی اور ایسی ایسی چیزوں کو وجود بخشا ہے جس سے آج تک پوری دنیا کے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور آ کے دیکھ کر حیرت زدہ بھی ہیں یہ ایسی چیز ہے پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر مختلف طرح تاریخی لوگ آ کر بستے رہے اور اپنی تہذیبوں سے اس کو نوازتے رہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نگیٹیو بھی آتی رہی ہیں وہ چیزیں رسمیں ہیں یہاں کی موجود ہے اس کو بھی مطلب ختم کرنے کے اندر بھی بڑا رول ادا کیا ہے مغل امپائر نے انہوں نے بھی اس چیز کو بھی ختم کیا پھر اس کے بعد یہاں پر جو شروع ہوتی ہے انگریز کے آ جانے کے بعد پھر انگریزوں نے بھی یہاں پر ایسا وہ ڈال دیا اپنا جال بچھایا کہ وہ یہاں پر آئے اور وہ ہیں انگریزوں کے انہوں نے اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے بلینس بلینس روپے اور یہاں کا پورا خزانہ یہاں کی پوری مطلب دولت کو یہاں سے لوٹ کے لے گئے برٹش امپائر کہ وہ کہنا چاہیے وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے معصوم لوگ پھر ان سے آزاد کرانے کے لیے اپنے لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے پھر ان سے آزاد کرایا ان سے آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کے اندر سب سے پہلے تحریک شروع ہو گئی تھی بہادر شاہ شاہ ظفر کے دور سے ہی بہادر شاہ ظفر تھے ان کو بھی بہت ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ان کی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ان کو مطلب رنگون کے اندر بہادر شاہ ظفر کو لے کر وہاں پر چلے گئے اور ان کے بیٹوں کو بھی سر قلم کر دیے گئے اور ان کے بیٹوں کے جو سر کہنا چاہیے ان کے والد صاحب بہادر شاہ شاہ ظفر کے سامنے پیش کیے تو یہ ہندوستان کی ایسی تاریخ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کس طرح دنیا نے اس کو بنایا بھی ہے بگاڑا بھی ہے اور اس کے اندر منفی اور مثبت تمام چیزیں پائی جاتی ہیں اس بیان کے اندر اور پھر مطلب جب آزادی کا دور شروع ہوا ہے تو آزادی کے دور کے اندر انگریزوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہندو اور مسلمان سکھ عیسائیوں نے سب نے اور مسلمانوں نے خاص طور پر اتنا بڑا رول ادا کیا ہے اس کے اندر کہ دوسرے لوگوں کا بہت کم اس کے اندر حصہ ہے مسلمانوں نے کیوںکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی اقتدار چھینا تھا تو مسلمانوں کو زیادہ مطلب غصہ تھا اس کے اندر تو مسلمانوں کے اوپر ہی انگریزوں نے زیادہ مطلب وہ حملے کیے زیادہ دہشت مچائی زیادہ ظلم کیا پرسیکیوشن کا جو شکار ہوئے وہ مسلمان ہی زیادہ ہوئے اس کے اندر تو بڑے بڑی مشکل سے یہ آزادی کو ہم پھر حاصل کر سکے سب مل کر اس میں ہندو مسلم سبھی کیوںکہ شامل تھے اس کے اندر بھگت سنگھ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی تحریک شروع کی اور پہلے آرمی کے ذریعے اس کو مطلب حاصل کرنا ہے چاہے آ کے انہوں نے کہا ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ہم کو تم خون دو ہم تم کو آزادی دیں گے لیکن اس چیز سے ہمارے ہندوستان کی آزادی حاصل نہیں ہو سکی پھر اس کے بعد گاندھی جی آئے گاندھی جی نے پیس کا فارمولہ پیش کیا عدم اہنسا جسے کہتے ہیں کہ مطلب ہم نان وائلینس تحریک چلائیں گے اور ہم اس کے اندر اہنسا نہیں کریں گے اس کے اندر سے جو تحریک تو وہ ان کو بہت مطلب ان کو بہت کامیابی ملی گاندھی جی کو اور اس پیس کے ذریعے ہی ہمارا سن انیس سو سینتالیس کے اندر ملک آزاد ہو گیا اور یہ پندرہ اگست ہمارا ملک کو آزاد کرنے پر انگریز مجبور ہوئے ہیں تو اس کے اندر مشہور لیڈروں کے اندر جو نام آتا ہے وہ گاندھی جی کا بھی آئے گا اور گاندھی جی کے ہی نام زیادہ لیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں نے تحریکیں شروع کر دی تھی شاملی کے میدان کے اندر بھی جنگ ہوئی تھی پانی پت وغیرہ کے اندر علمائے اکرام کو اس میں بہت بڑا رول رول تھا انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا اسٹارٹ تو وہاں سے ہوا ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے اس کے لیے کیا اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کی کہنا چاہیے انگریزوں کو فتویٰ دیا اس بات کا کہ یہاں پر کہنا چاہیے ان سے ہم کوپریشن نہیں کریں گے انگریزوں سے اور جہاد کو جائز قرار دیا گیا خود مولانا عبدالعزیز صاحب کا مطلب اس پہ فتویٰ تھا تو اس سے مسلمانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا ہوا جہاد ایسی چیز ہے کہ مسلمان اس کے اندر بہت جلدی اس کو اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے بڑی سے بڑی طاقت کو سر نگوں کر سکتے ہیں تو مطلب انہوں نے ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے اور کہنا چاہیے نام بہت سے ہیں اور گاندھی جی کا خاص طور پر نام لیا ہی جاتا ہے کہ گاندھی جی نے اس کے اندر اہم رول ادا کیا ہوا ہے اور مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور شیخ الہند ہیں اور شہید بھگت بھگت سنگھ ہیں نہرو ہیں پٹیل ہیں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا رول ہے انہوں نے بھی رول ادا کیا ہے اور ان لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے ایک نام بسمل سید اشفاق اللہ خاں اور رام پرساد بسمل یہ بھی نام بہت مشہور ہیں تو اس طرح سے ہماری ہندوستان کی تاریخی ہے تاریخ ہے جو سنہری حرفوں سے لکھی جا سکتی ہے اور ہمارا ملک ہمیشہ سے پوری دنیا کے اندر بہت اہم رہا ہے اور آج بھی بہت اہم ہے